नमस्कार सर हम बिहारसँ ही एक जनता बात करि रहल छी जैसे जैसे अहाँके बारेमे हम सुनली कि अहाँ फिल्म बनाइ छी अहाँ बहुत बड़ा प्रोड्यूसर छी बिहारके से हम जानयके चाहैत रही कनी की केहन केहन फिल्म बनैत छै अहाँके वहाँ आओर की की फिल्ममे डान्स होइत छै की एक्टिंग होइत छै एक जनताके रूपमे हम जानयके जानय चाहैत छी की की होइत छै कनि बताउ कोन कोन तरहके फिल्म बनैत छै बिहारमे कोन कोन भाषापे फिल्म बनैत छै कनी बताबू

सभ होइत छै ने हिन्दी हिन्दिओ बनैत छै आ मैथिली भाषामे बनैत छै की नहि हँ जैसे कि जैसे कि पूजा पाठमे लोक कोइ भी गीत गाबैत छै सभटा तऽ मैथिलीमे छै आओर फेर मैथिली आओर मिथलाञ्चल गीत एतना सुन्दर आओर मीठा लगैत छै सुनयमे कि आत्मा तृप्त हँ नीक लागैत छै बड्ड मोन खुश हो जाइत छै तऽ बाजू अहाँ अगिला गाना अहाँ ककर आयत मैथिलीमे आबि गेल छै आर अभी एकरबाद कोनसभ गानासभ आयत मैम हँ तैआरी भए रहल छै फिर अभी अहाँके अगिला फिल्मपर काम कइसन चलि रहल छै जे अहाँके आय जे अहाँके आय आबयवला फिल्म छै ताहि ताहिपर काम केहन चलैत छै तऽ एक्टर आओर एक्ट्रेससभ नीकसँ काम करैत छै ने से नहि हम एक जनताके रूपमे जानयके चाहैत छी कि की की होइत छै भीतरमे से इसलिए अहाँसँ हम कॉन्टेक्ट करैत छी ठीक छै हँ हँ हँ जे अहाँके जे अहाँके सिंगर जे अहाँके सिंगरसभ जे छै ओ ऐसे की अगर ककरो शादी बियाह या फिर गीत नाद जैसेकि कहीँपे पूजा पाठ होइत छै तऽ वहाँ जाके भी ओ लोग अपन परफॉरमेंस दैत छै जैसेकि अगर हमलोगके अभी बहुत बड़ा दुर्गा पूजा आबयवला छै ओकरामे हमरा मिथलाञ्चल दुर्गामाँके गीत गवाना छै से अहाँके सङ्गीतकार जे नाच करैत छै सेसभ आ जायत जी जी जानिके अहाँसँ बात करिके बहुत अच्छा लागल आओर समझमे आयल कि फिल्म इंडस्ट्री की होइत छै आर की की चीज बनैत छै की की अयतै नहि अयतै से अहाँसँ हम जरूर मिलय चाहब मैम कभी अगर अहाँ अयबै इधर तऽ हमरासँ जरूर मिलब हमरा एकबेर कांटेक्ट करब फेर हम अहाँसँ मिलय लेल जरूर आयब ठीक छै मैम एक एक आओर बात मैम अहाँसँ बात करिके बड्ड नीक लागल आ अहाँ बहुत अच्छा छी अहाँसँ बात करिके बड्ड नीक लागल जरूर आयब अहाँसँ जरूर मिलब धन्यवाद मैम